मध्य प्रदेश ग्रामीण में प्रमुख समाचार स्रोत अन्य प्रकार के हैं जैसे न्यूज़ अखबार भी अब आराम से ग्रामीण में पहुँचने लगे हैं टी वी के माध्यम से समाचार भी प्राप्त होते हैं रेडियो के माध्यम से दूरदर्शन आकाशवाणी के माध्यम से भी जानकारी और अन्य शहरों तथा देश प्रदेश की जानक्या जानकारियाँ भी आकाशवाणी के माध्यम से और रेडियो के माध्यम से सभी तक पहुँच जाती है और अब तो सोशल मीडिया पर भी न्यूज़ चैनल अवेलेबल हो गए हैं जो कि आसानी से सभी तक सभी समाचार और न्यूज़ पहुँच सकती है जो की बहुत आसान हो गया है गाँव गाँव इंटरनेट वाई फाई की सुविधा मिलने लगी है जिससे वह समाचार को आसानी से सुन सकते हैं जान सकते हैं जैसे कि दैनिक भास्कर एप उदाहरण के लिए दैनिक भास्कर एप भी अब ऑनलाइन अवेलेबल है पत्रिका ऑनलाइन अवेलेबल है दैनिक जागरण जागरण अवेलेबल है ऐसे अन्य प्रकार के न्यूज़ अखबार जो कि बड़े पैमाने पर लोग पढ़ते हैं जो कि सोशल मीडिया के माध्यम पर माध्यम से जन जन तक पहुँच रहे हैं